हैलो जी फोटो स्टूडियो से बात कर रहे हैं क्या सर सर मुझे मेरी सिस्टर की शादी है तो उसके लिए फोटो का एल्बम बनवाना है

नहीं फोटो फोटोज़ निकलवाने हैं थोड़ी सी वीडियोग्राफी है और एल्बम टाइप ही है कितना कितना चार्ज है तुम्हारा उसमें फोटोज़ का और दो तीन घंटे का तो उसमें वीडियोग्राफी है और कुछ फोटोज़ हैं उस हिसाब से आपका जैसे फोटोज़ कौन सा निकालते हैं किस तरीके का वो बनाते हैं आपका कुछ बता सकते हैं आप कितने दिन में दे देंगे आप कम्प्लीट कर के एल्बम को हमें इक्कीस तारीख को है अभी दस दिन बाद

पंद्रह बीस दिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा न थोड़ा और जल्दी नहीं हो सकता पंद्रह बीस दिन से पहले जी फिर आप उसमें पेनड्राइव में डाल दोगे उसको या फिर वैसे सिंपल जो दोगे वही एक्स्ट्रा हमें नहीं दोगे आप पेनड्राइव में जी उसमें आप अपनी ओर से कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक सिस्टम चेंज तो करोगे ना जैसे फोटोज़ में बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया ये भी करना होगा एडिटिंग जी क्या है कि थोड़ा अच्छा लगता है ना जैसे फोटोज़ में एडिटिंग हो जाए कुछ एक्स्ट्रा में तो इस वजह से कैमरा कौन सा है आपका जिससे आप फोटो खींचोगे एक तो नाॅर्मल कैमरा है या फिर डी एस एल आर या फिर कोई और हो दूसरा हाँ जी क्या है कि फोटो की क्वालिटी भी होनी चाहिए उसमें जी फिर इसमें पैसे का तो और कर लेते कुछ तो ठीक है मैं आपके स्टूडियो आता हूँ फिर शाम को